हँ वइसन होलै हन हमरा साथ बहुत बार कि हम किछु किछु भी बनेलियै हन जैसे चित्रे हम बनेलियै हन तऽ चित्र कभी कभी हमरासँ पूरा पूरी नहि बनि पाबै हइ कभी कभी हमरा ककरो सहयोग ककरोसँ मदद लय पड़ै कभी कभी खुदे ओ चित्र कहीं मतलब बनल देख लेलियै तऽ ओकरासँ देखि कऽ पहिले सीखै रहियै रहए ई केना बनायल जाय सकै छै ई केना केना कयल जा सकै छै तऽ ईसब लेल हमरा मतलब चित्र उत्र बनबैमे बहुत बड़ा चुनौती मिललै हन अइसे कर तऽ ओसभ हम सीखै छियै केनाहिओ कहींसँ किताबमे देख लेलहुँ क् कोइ अच्छा चित्रकार छै ओकरासँ सहयोग लै छियै तेनाहिए एनाहिए चित्रका चित्रकार सहयोग लेलहुँ तऽ ओ अच्छासँ हमरा सिखा देलक कैसे चित्र बनबैके चाही ई चित्र कैस किस तरहसँ बनाए सकै छियै ईसभ चुनौती हमरा यहाँ एहन एहन बहुत बार मिललै हन ऐसे करि कऽ ओकरा हम एनाहिए करि कऽ कहीं किताबमे देख लेलहुँ कहीं कहीं बहुत जगह बहुत तरहके चित्र देखि कऽ बहुत जगह ओहन ओहन चित्र देख एके चित्र जैसे ओ चित्र बनबैमे हमरा कठिनाइ होय रहलै तऽ उएह चित्र हम बहुत दोसर जगह देखलियै जैसे कोनो किताबमे देखलियै न्यूजपेपरमे देखलियै दोसरसँ पुछि लेलियै कोइ जे बनेने छै ओकरासँ पूछि लेलियै तऽ ईसभ पूछि पूछि कऽ आरामसँ एकरा बनबै छियै बनेला ओकर बाद फेर जब ओ ओ बनबै लेल आबि जाइ छै तऽ फेर बात खतम हो जाइ छै बनबै लेल आइए गेलै तब की दिक्कत छै बनाए लेलहुँ ओकर बाद फेर ओनाहिए करि कऽ ओ बनाए लेलहुँ या फेर ककरोसँ पूछि लेलहुँ अ आरामसँ चित्र बनेनाय फेरो चित्र उत्र बनेनाय नहि होवै रहै हमरा पास चुनौती मिलै रहै तेनाहिए करि कऽ खुदसँ बनाय लैत रहियै ओरिया कऽ खुदसँ बनबैमे नहि बनै दोसरसँ पूछि लै रहियै दोसरसँ दोसर कोइ नहि बताए पाबै रहै तऽ किताबमे देखि लेलहुँ न्यूजपेपरमे देखि लेलहुँ उएह चित्रके बार बार बनबैत रहियै बार बार बनाय कऽ आरामसँ चुनौतीके आरामसँ हल हो जाइ रहै काहेकि कहलो जाइ छै कि कोइ भी चीजके बार बार कयलासँ ओकरा हम अच्छा होय जाइ छै कोइ भी इंसान तऽ उएह करै रहियै आरामसँ होय जाइत रहै